جی جی میں نے امیزن سے پروڈیکٹ منگوائے تھے بیوٹی پروڈیکٹ جی مجھے بہت اچھے لگے پیکنگ بھی بہت اچھی تھی پروڈیکٹ کوالیٹی بھی بہت اچھی تھی اور ڈیلیوری بھی بیفور ٹائم ہو گئی ہے جی میں سیٹسفائی ہوں اپنے پروڈیکٹ سے جی میں آپ کو پورے فائیف پوائنٹ آ دیتی ہوں امیزن کو میں منگاتی رہتی ہوں اور میں ہر بار ہی آپ کے پروڈیکٹ سے سیٹسفائی رہتی ہوں تھینک یو ویری مچھ